आं कोण खंय तुमची शॉप आं ओके ओके सांग किदें आलें तुमी किदें शोरूम ओपन केल तर वास्कोन सद्या तरी म्हणल्यार किदें आसलें आमगे एक ते भयणी लगीन आसलें म्हाज्या सो म्हाका ते फंक्शनल शुजा बी ते किदें मेळटलें लायक ते विदावट लेसीस बीन तसले दवरता तुमी लॅदराचे आ लेदराचे आं ओके ओके म्हाका सांग हांव तर सद्द्या पयस रावतां हांव सांकाचो पूण म्हाका आतां पोव जाय जाल्यार तूं फोटो धाड म्हाका धाडटा म्हाका फोटो ना वीस तीस मिनटां बरोबर आसा बट म्हाका आतां सद्द्या येवपा नाका न्हू सो हांव किदें करूं आतां म्हाका तूं फोटो धाड पयलीं आं अशें अबावट टू ठावजन बट म्हाका दुसरे कडेच्यान अठराश्यान मेळटा मुगो ना क्वॉलिटी बरोबर आसा बट दुसरे कडेन म्हाका सेम क्वॉलिटी अठराशें मेळटा आनी तूं दोन हजार वयर किद सांगता तर तेंत तें तूं पयलीं फोटो धाड मागीरूच पयतलो न्हू हांव आ तूं एक काम कर हो म्हाजो वॉट्सॅप नंबर आहा तूं हेजेर म्हाका धाड फोटो पयशेय धाड म्हाका दर एक ब्रॅणाचो आनीक मागीर हांव सांग तुका कशें कितें तूं म्हाका आनीक एक वरान मेरे फोन कर हय हय हय तशेंच केल्लें बरें मागीर तुका सांगता हांव पळोवन सांगतां कशें कितें बायलें विचारून सांगता हांव तुका आं बरें बरें ओके